हम लोग जो भाई बहन हैं वो किसी किसी मामले में हम लोग एक तरीक़े से मिल जाते हैं जैसे कि अगर पढ़ाई की बात हो तो सभी भाई बहनें जो हैं हम लोग अपने में मिल बाँट के पढ़ाई कर लेते हैं जो हमें नहीं समझ आता तो हम एक दूसरे से सीख लेते हैं और हम लोग एक लेवल की पढ़ाई करने में हैं इस लिए पढ़ाई के मामले में हम लोग एक जैसे मिल जाते हैं और लेकिन और किसी की बात किया जाए तो कोई सिंगर बनना चाहता है कोई डांसर बनना चाहते हैं तो कोई राइटर बनना चाहता है जो जिस तरीक़े से बनना चाहता है वो अपनी रूचि उसी में लगाता है अगर जिसको सिंगर बनना है तो वो गाने की प्रैक्टिस करता है और जिसको डांसिंग शौक़ है वो डांसिंग की प्रैक्टिस करता है का लिखने का शौक है वो लिखने का कोशिश करता है इस लिए इस सब चीज़ में हम लोग भाई बहन सब से अलग हैं